आं मोजां मोनसिननाय बोथोरा जाहैबाय गोजां बोथोर बे गोजां बोथोरखौ मानो मोजां मोनो होनब्ला आङो गोजां बोथोरा जाहैबाय गुसु गोजांनाय सम बे समावहाय जोङो माखासे द्रेस जुटा लंपेन्ट गस्ला मुजा थ'फि गासैखौबो मोजाङै साखोन सिखोनै मोजां गाननो मोननाय जायो मोननाय जायो आरो बोथोरनि मादावनो जाहैबाय गोजां बोथोरानो बयनिख्रुइबो साबसिन बोथोर होननानैहाय आं सानो